वेक्युम किलम वसाइण खां पोइ असांखे इलाही सहुलियत थी वई आहे वैक्युम किनल लोसांयल खां पोइ

हुन हुन खे असांखे पैसा ॾेअणा पवंदा हुआ अने उहो साफ़ सफ़ाई करे वेंदो हुओ हुन खां बि फास्ट कमु वेक्युम किनल सां थिए थो वैक्युम किनियर सां अंदर जी धूल किथां जमल हुजे आडी वड़ी धूल हुजे उहे सभु अ हु खैचे लाइ थो अने इहा प्रोडक्ट सां असांखे इलाही बैनिफिट थियो आए वैक्युम किलन बैस्ट प्रोडक्ट आहे अने हुन जो यूस करण सां अला असांखे इलाही फ़ाइदा थिया आहिनि